अंजी अज्ज पानी निं आया अज्ज कल्ल ठीक कीता पानी ते आई गेदा ते थल्ले कोई होर निं खोल्ली दा होऐ नलका चलो अंऊ दूई जगह गेदा ते हून पजोना निं ऐ ते कल्ल दिक्खगे बड़ियां जगहां न हून चलो भी हून बरखा बी होआ दियां न दिक्खी लैओ नी कल्ल औगे भी